جی ہاں میں شادیوں میں بہت لطف اندوز ہوتا ہوں کیونکہ یہ خوشی زندگی اور میل جول کا موقع ہوتا ہے دلہن کی مہندی یا دولہے کے سہگ سہاگ کی تقریب میں موسیقی اور رقص کا خاص اہم اہتمام ہوتا ہے مجھے روایتی اور جدید دونوں طرز کے گانے پسند آتے ہیں مہندی لگا کے رکھنا جیسا گانا مہندی کے تقریب میں سب کو جھومنے پر مجبور کر دیتا ہے لوگا چھپکا جیسے نرم گانے بھی جذباتی لمحات کو خوبصورتی دیتی ہے گل میٹھی میٹھی بول یا ناگڑا سنگھ ڈھول ڈھول ج بجے جیسے دھماکے دار گانے رقص کے بہترین ہیں پنجابی بیٹس والے گانے جیسے مینڈیا تو بچ کے یا دل چی چیز بڑی ہے مست مست دل چیز بڑی ہے مست مست بھی مشہور ہیں